ٹیکنالوجی کرنے سے ہم کو بہت سارا فائدہ ہوتی ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہم پہلے روپیہ نکالنے کے لیے بہت کشٹ سے جاتے اب بینک میں بھی ہر چیز کا مسین آ گیا ہے ہر چیز کا آ گیا فصل میں بھی کاٹنے اوٹنے کا آ گیا مسین پہلے روپیہ نکالتے تھے روپیوں فون پے اے ٹی ایم بہت سارا چیز آ گیا کہ اب اتنا پریشانی نہیں ہوتی ہے ٹیکنالوجی کا آنے سے ہم کو بہت سارا خوشی ملتی ہے ٹیکنالوجی کا آنے سے ہم کو بہت ساری سویدھائیں ہوتی ہے ہر چیز ہمیں جو نہیں رہتا ہے اس سے ہم کو بہت چیز ملتی ہے اسی لیے ہیلپ ملتی ہے اسی لیے ہم کو ٹیکنالوجی کا آنے سے ہم کو بہت سارا خوشیاں ملتی ہے اسی لیے ہمیں پہلے اکاؤنڈ اکاؤنڈ موبائل پہلے ہے نا اکاؤنڈ نمبر لے کے جاتے تھے اب جو ہے نا فون پے ہے اے ٹی ایم اے ٹی ایم مسین ہر چیز کا اب مسین آ گیا ہے گیہوں کاٹنے کا ہر فصل کا بھی مسین آ گیا ہے ٹیکنالوجی کا آنے سے مطلب انسان کی زندگی بدل دی ہے ہر چیز کا معلوم ہو جاتا ہے ٹیکنالوجک چیز اتنا اچھا ہے کہ ہمیں سب کو ہر چیز کی معلوم ہوتی ہے بینک میں ہر چیز کی ٹیکنالوجی کا آنے سے ہر چیز کی سویدھائیں ہوتی ہیں ہم سب کو بھی ملتی ہے اسی لیے ہم کو بہت اچھا لگتا ہے ہم خوشی بھی ہیں ٹیکنالوجی کا آنے سے اسی لیے ہم جو ہے نا پہلے جاتے تھے روپیہ نکالنے کے لیے تو بہت دقت ہوتا تھا اب جو ہے نا فون پے سے نکالتے ہیں اے ٹی ایم مسین آ گیا ہر چیز ہی آ گیا اب ا ے ٹی ایم بھی رہتا ہے اسی لیے ہم کو زیادہ خوشی ملتی ہے